اگر آپ کا پین کارڈ پانی کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے تو آپ کو ایک نیا پین کارڈ حاصل کرنا ہوگا یہ ایک فوری اور ضروری قدم ہے آپ کو سب سے پہلے قریبی پین کارڈ دفتر جانا چاہیے دفتر پہنچنے پر اپنا پرانا خراب سادہ پین کارڈ دکھائیں عملے کو مسئلہ واضح طور پر بتائیں بتائیں کہ کارڈ پانی لگنے سے خراب ہوا اور اب یہ کارڈ قابلِ استعمال نہیں رہا آپ نیا کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں دفتر میں موجودہ عملہ آپ کو درخواست فورم دے گا اس فورم کو مکمل اور درست طریقے سے بھریں اپنے ساتھ شناختی دستاویز رکھیں جیسے کہ شناختی کارڈ یا بی فارم اگر ممکن ہو تو پرانا کارڈ کی کاپی بھی ساتھ لائیں اپنے موبائل نمبر کی تصدیق کریں اگر کوئی فیس ہے تو وہ جمع کروائیں عملہ آپ کی درخواست کا جائزہ لے گا وہ ضروری معمولات سسٹم میں درج کرے گا اور آپ کو ایک نیا پین کارڈ پرنٹ کر کے فراہم کرے گا بعض اوقات فوری کارڈ فراہم نہیں ہوا اس لیے ممکن ہے کہ آپ کو ایک تاریخ دی جائے اس تاریخ کو دوبارہ دفتر آ کر اپنا نیا پین کارڈ حاصل کریں جب نیا کارڈ مل جائے تو اسے چیک کریں کہ مکمل درست ہو اگر کوئی غلطی ہو تو فوراً مطالعہ کریں نئی کاڈ کو محفوظ جگہ پر رکھیں اور پانی یا نمی سے بچائیں آئندہ احتیاط سے کاڈ کو استعمال کریں کسی بھی مسئلہ کے صورت میں دوبارہ دفتر سے رجوع کریں